جی ہاں ہم لوگوں کو بہت سی ایسی جگہ جہاں بہت سی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر بہت جاتے رہتے ہیں جہاں پر بہت سارے پکوان کھاتے ہیں اور بہت جیسے کہ بوٹی کباب کلچے نہاری ایسے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں جیسے کہ وہ ریسٹورینٹ بہت اچھا ہے گومتی نگر ریسٹورینٹ ہمیں جانا چاہیے وہاں پر بہت اچھی مہمان نوازی ہوتی ہے وہاں پر ہمیں جانا چاہیے وہاں پہ ہم لوگ بہت اچھا کھانا ملتے ہیں بہت اچھے سے بیٹھاتے ہیں بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت اچھا کھانا بھی ہوتا ہے بہت صفائی بھی ہوتی ہے اور بہت ادب سے بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو بہت پسند آتا ہے وہاں پر کھانا بہت اچھا ہے اور انتظام ہوتا ہے اور بہت اچھا کھانا بھی ہوتا ہے اور لکھنؤ میں بہت اہمیت دیتے ہیں کھانے کے اور تہذیب کے ساتھ کھاتے ہیں اس لیے لوگوں کو وہاں پر کھانا چاہیے